آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پینتس چھ لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نبے ہزار تین سو پچاس پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پینتالیس